जैदा ते मुडे साढ़े इद्धर सेगा दे बूट पांदे जां रननिंग शूज स्पोटस शूज होई गे जि'यां होई गे सेगा होई गेई लोटो होई गे जां जैदातर गोल्ड सटार दे शूज होई गे होर मुडे दौड़ इ'यां लांदे जि'यां कैपरी बिच्च शाट्स बिच्च जां आफ बाजु होई गेई जां ओह् होई गेई थोह्ड़ी शार्ट बाजू होई गेई होर बी प्रैफर करदे जां फुल पजामें बिच्च बी प्रेफर करदे दौड़ लाना होर बी बड़े सारे केईं शार्टस बिच्च लादे केईं बूटा कन्ने लांदे दौड़ कोई चपली कन्नै लांदे दौड़ लांदे ते बड़े जनें जैदातर शार्टस बिच्च लादे जां होर बी बड़े सारे कम्फट बूट दी आदत बूट सेगा दा बूट होई गेआ सेगा दा बूट कम्फट होई गेआ जां गोल्ड स्टार दा बूट गोल्ड स्टार दे बूट मैक्सीमम गोल्ड स्टार दा बूट प्रफैर करदे गोल्ड स्टार दा बूट तां जैदा प्रेफर करदे कि हैवी लो बेट होंदा कन्ने दोड़ च कम्फट ऐ जि'यां होई गेआ सेगा दा बूट सेगा दा बूट बी कम्फट ऐ जैदातर ऐ बी लो कास्ट ऐ जि'यां होई गे लोटो दे होई गे जां बोर बी बड़े सारे होई गे ओह् केह् ऐ कि हाई कास्ट मतलब कि जैदा मैंह्गे ऐ इ'यां सेगा दे होई गे एह् होई गे गोल्ड स्टार होई गे एह् ऐ लो कास्ट मतलब कि थोह्ड़े सस्ते सस्ते बूट साढ़े ग्रांई लोक जैदातर कम्फट लेई जैदा इ'यै शूज यूज करदे जि'यां सेगा होई गेआ जां ओह् होई गेआ होई गेआ सेगा होई गेआ गोल्ड स्टार होई गेआ होर बी लोटो होई गेआ होर बी बड़े सारे जां फिर शार्टस यूज करदे कम्फट महसूस करदे ओह् लांदे बक्त होर बी बड़े सारे ऐ जि'यां कि होर बड़े सारे